जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव सुबुंफोरा सोरबा सुबुंफोरा खेथि मावो सोरबा सुबुंफोरा साख'रि मावो सोरबा सुबुंफोरा हाजिरा मावो बेफोरबायदिनो जिउ खुंलांगासिनो दङ गथ' गथाइ सुबुंफोरखौ गथ' गथाइ सुबुंफोरखौ बेफोरबायदिनो फोरोंलांगासिनो दङ सोरबाबायदिया साख्रि मावो सोरबाफोरा आबादारि मावो सोरबाफोरा बिजिनेस खालामो बेफोरबायदि नखर दालांगासिनो सुबुंफ्रा रां आरजिनानै बिदिनो नखर संसार जालांगासिनो जिउ खुंलांगासिनो रां रां खान्थि आरजिदों सोरबाबायदिया बिजिनेस सोरबा बायदिया साख'रि सोरबा खामला हाजिरा अनेक मावनानै बिदिनो नखर संसार खुंलांदों गथ' गथाइफोरखौ बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ होलांदों फरायलांदों गिदिर गोलाव खालामलांदों सुबुंफोरा बिदिनो सलिगासिनो दङ जिउ खुंनायाव बेफोरबायदिनो गथ' गथाइफोरखौ मोजां खालामलांदों लिदनाय फरायनाय दावगाहोलांदों रांखान्थि बेफोरबायदिनो जिउ खुंलांगासिनो जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव बेफोरबायदिनो मावनाय दांनायजों लोगोसे जिउ खुंलांनाय जेरावबो जेरैबो गोख्रों जालांगासिनो आगान मोजाङैनो आगान होलांदों सोरबा बायदिया साख'रि मावनानै गथ' गथाइ फेमेलि नखर संसार फोरोंलांदों बेफोरबायदिनो लिरनाय फरायनाय गथ'फोरा मोजाङैनो बिमा फिफानि खोथाफोरखौ खोनासंनानै मोजाङै फरायलांदों लिरलांदों आगबारायलांदों सोरबा बायदिया खामला हाजिरा मावनानै गथ'फोरखौ फोरोंलांदों लितनो फरायनो गोख्रों गोगोम गोसो मोजाङै खालामलांदों जायहा जेरै हायै एरै सोलिलांदों रावबो जिरायनानै थायाखै सोरबा बायदिया बिजिनेस खालामदों सोरबा सुबुङा माइनि बिजिनेस सोरबा सुबुङा मेगं थाइगंखौ बिजिनेस खालामनानै गथ' गथाइ नखर संसार खुंलांदों गथ' गथाइफोरखौ मोजाङै बिदिनो गोगोम गोसो मोजाङै लितनाय फरायनाय आवगायलांहोदों जायनि जाहोनाव जिरायनानै थायाखै सुबुंफोरा मेंनाय बानाय गैयाजासे मावदों दांदों जादों बयहाबो बेफोरबायदिनो मोनसे मोनसे सोलोंथाइ लानानै आवगायलांदों सुबुं अनजिमाफोरा जिरायनानै थायाखै जायफोरा लितनाय फरायनाय गैया बिथांमोनहा बिसोरो बेफोरबायदिनो मेगं थाइगं फाननानै बा माइनि बिजिनेस खालामनानै बा सोरबाबायदिया कुसेतनि बिजिनेस खालामनानै बिदिनो नखर संसार खुंलांदों जालांदों जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा जोंनि उदालगुरिनि सुबुंफोरा रावबो जिरायनानै थायाखै नखर संसार सोलिलांदों जालांदों सोरबाबायदिया साख'रि मावनानै साख'रि मावनानैबो बेफोरबायदिनो थाखा फैसा हास्लाबा रावबो जिरायनानै थायाखै थेवबो गथ' गथाइफोरखौ जोङो मोजाङैनो लितनो फरायनो होदों थिनदों जिरायनानै दाथा रावनिबो खोथा खोनासंनो नाङा गावबागाव गावनि गोसोनि साननायफोरखौ मोजाङै हुफुंलां सोरबा बायदिया सोरबाबायदि सुबुंफोरा बिजिनेस खालामनानैबाबो मैगं थाइगं फाननानै जादों सोरबाबायदिया साहा दखान होनानै सोरबा बायदिया ओंखाम हटेल होनानै सोरबा बायदि सुबुङा मैगं फाननानै सोरबा बायदिया माइ फाथैनि बिजनेस खालामनानै सोरबा सुबुंफोरा बिदिनो गयनि बिजनेस खालामनानै सोरबा बायदि आइजोफोरा जि दानानै बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बिजनेस खालामनानै जोङो मावलांदों दांलांदों बेबायदिनो संसारखौ जों सोलिलांदों देरहालांदों जों जिरायनानै थायाखै मेंनाय बानाय गैयाजासे जोङो बयबो सुबुंफोरा मावदों दांदों मेंनाय बानाय थायोब्ला जोंहा बहुत अबहेला जायोबा जों गथ' गथाइफोरखौ गोजौ जौगालांहोनो हानाय नङा गथ' गथाइफोरनि थाखाय जोङो मेंनाय बानाय गैयाजासे मावदों सुबुंफोरखौ जोङो आग बाराय लांनो हादों बेफोरबायदिनो सुबुं अनजिमाफ्रा दिनै रावबो जिरायनानै थायाखै सोरबा बायदि सुबुङा अनेक रोखोमनि बिजनेस खालामनानैबाबो जोंनि बे उदालगुरियाव सोलिनानै दङ अनेक सुबुं अनेक जाथिफ्रा बेफोरबायदिनो अनेक मावलांदों रावबो जिरायनानै थायाखै गथ' गथाइफोरनि रोंगौथि जोंनो होदों बेफोरबायदिनो बिजिनेस खालामनानै सोरबा बायदि सुबुङा साख'रि मावदों सोरबा बायदि सुबुङा साह हटेल होनानै सोरबा बायदि सुबुङा मैगं थाइगं फाननानै बेबायदिनो नखर संसार दालांगासिनो दङ जालांगासिनो दङ रावबो जिरायनानै थायाखै बेफोरबायदि मेंनाय बानाय गैयाजासे जोङो सलिगासिनो दङ नखर संसार जिउ खुंलांगासिनो बयजोंबो जोङो सोरबा बायदि अनेक जाथिफ्रा दङ जोंनि उदालगुरियाव बेफोरबायदि बांगाल मुस्लिम हारसा नेफालि अनेक रोखोमनि सुबुं दङ जोङो बिसोरजों जयैनो मिलि जुलि संसारखौ जों सोलिलाङो मिनि खुसि थायो जोङो मेंनाय बानाय गैयाजासे मावलांदों दांलांदों बेबायदिनो गथ' गथाइफोरखौ मोजाङैनो जोङो लितनो फरायनो गोगोम गोसो थुलुंगा होदों रावनिबो फिसाफ्रा बेफोरबायदि रोङै रोंगौथि गैयै थानोबो नाङा आरो रोंगौथि थायोब्लासो जोंनि जोंनि एरियायाव जोंनि जायगायाव डेबलब जागोन बेफोरबायदि डेबलब जानो थाखाय जोङो बिमा बिफा जानानै एसे गथ'फोरनि नांगौबायदि हास्थायनायफोरखौ जोङो जाफुं होनो थाखाय नुनाय बानाय गैयाजासे जों गोबां गोसो होनानै मावो दाङो जिरायनानै थायाखै जिरायनानै थायोब्ला जोंहा जोंनि बाहायोब्लानो जोङो जेरावबो आग बारायनो हानाय नङा बिनिखायनो गुबुन गुबुन जाथिफ्राबो गुबुन गुबुन सुबुंफ्राबो दिनै गावनि देहायाव गावनि गोसोआव जि मावनो हायो बेखौनो मावदों मावगासिनो दङ मावनाय दांनायनि गेजेरजों जोङो दिनै गथ' गथाइफोरखौ फोरोंनो लितनो हायो जायनि जाहोनाव जोङो माव मावनानै दांनानैबासो जोङो लितनाय फरायनाय गथ'फोरखौ जोङो मोजाङै खालामलांनो हायो जोंनि बे अदालगुरियाव बेफोरबायदिनो मोजां सोलोंथाइ दङ जायनि जाहोनाव जोङो खाथि खाला हाथाय बाजार दङ बेफोरावबो जोङो थांनानै जोंनि नांगौफोरखौ जोङो सुबिदा बायदि लानो हायो बेफोरबायदि सुबिधानि गेजेरजों जोङो गासैखौबो जोङो आवगायलांनो हायो जिरायनानै थायाजासे बानाय गैया जासे मेंनाय गैया जासे जोङो गासैखौबो मावलांजोबनो हायो